ओं सार बुं औ मोजां तेजपुरनि

जायगा मिथिया नामा लकेसनखौ मिथियो ना मिथिया जायगाखौ मिथिया ओमफ्राय नोङो तेजपुरनि ओमफ्राय नोङो लोगोजों फैगोन ना फेमिलि फैगोन ना सोरजोंबाफोर फैगोन बाइकजों अब्लाथ' नोङो तेजपुरनिब्ला अदालगुरि फैनाय लामाखौथ' अदालगुरिसिमबोथ' फैनो हागोन अदालगुरिसिम फैनानै नोङो मोनसे अइल पाम्प मोनगोन गलमा जानानै अदालगुरि मैन टाउननिफ्राय साहा फैनानै गलमा टाउन मोनगोन गलमानिफ्राय सोनाबहा फैनांगौ वेस्ट साइडआव ओमफ्राय अइल पाम्प मोनगोन बे अइल पाम्पनि खाथियावनो साहा थांनाय मोनसे लामा दङ अक्जिलेन कलेज थांनायय़ अक्जिलेन कलेजथिं थांबानो नोङो बिथिं थांनो हागोन ओरैनो बाइकजों थाङोब्लाथ' इजि नोङो बिथिं थांनानै अक्जिलेन कलेजखौ बारलांबानो बिथिं सिद्दा लामा थांबानो मोनगोन गार' बस्ति थांनाय लामाया बेनो मैन ओमफ्राय मोनसे लामा दंथ'यो होनबा गामिथिं बिथिं थांब्ला नों गोजान जागोन बेनिखायनो अक्जिलेन कलेजथिं सिद्दा थांदो ओमफ्राय सिद्दा थाङै थाङै मोनसे जायगाखिनियाव टार्निं मोनो बे टार्निंखौ लेफ्ट साइडथिं लानानै सिद्दा साहाथिं दावखोबानो जाबाय होनबानो गार' बस्ति सहैगोन हाइवे साइवे गैया मोनसेल' बे पिसालि लामा दङ बेथिं थांबानो जाबाय खोब बेसि बे अदालगुरि गलमानिफ्राय थार्टिन किल'मिटार

देह